मधु गुरनानी शेवक राम रमेश तोलानी गौरव लखवानी अशोक अरोड़ा हेमा तोला तुलवानी जगदीश कृपलानी रमेश लालवानी सुरेश सजनानी दीपा तिरलुकानी अनू खत्री विनोद शेवारमानी अराध्या अरोड़ा दिव्या मंधाण वठो तव्हां चओ इहे छा थियो आवाज़ु काॾे वई आवाज़ु कर न अहिड़ो